बेगुसरायसँ पटना जायके छै तब गाड़ी एगो करयके छै तऽ कए तारीखकेँ हमरा टेम दए रहलियै हन ओहि टेमपर लए जायके हमरा देखाए कऽ पटना जायके छै फेर आबयके छै की सही सही टाइम सही अथी दए दियै मोबाइल नम्बर दए दियै जैसे की मानि लए हमरा समएपर पहुँचाए देबै समएपर ओहाँ चलि जयबै डेट तारीख कुल दियै लिख अगर किछु कहै छियै तऽ अपने एड्भाँस लए लियै बताए दियै भाड़ा केतना लेबै की लागतै केतना लेबै से बताए दियै लेकिन हँ सही समएपर हमरा पहुँचैके चाही सही समयपर पहुँचबै तब ने जी गेलाके सार्थ होतै आब समयपर पहुँचैक छै हमरा बोलि दए उहाँ दस बजे आ पहुँचबै हुआँ चारि बजे तऽ भेलै ओ पहुँचनाइ भेलै नहि ने भेलै तऽ उएह हमरा बोलि दए मोबाइल नम्बर दए दहो मोबाइल नम्बर नहि विश्वास छह हमरापर लऽ लए तू एड्भाँस लऽ लए ड्राइवर मानि लए ओहन सजग होइक चाही एगो मानि लए चललियै लए कऽ ठीक छै ड्राइवर कोनो पटना जाइ छै मोकामेमे अयलै ओ ड्राइवर लाइसेंसे नहि छै आब ओकरा छानि लेलकै पुलिस हम्मे समएपर पहुँचबै ओहन ड्राइवर हमरा नहि चाही माने जे प्रदूषणे फएल छै गाड़ीके गाड़ी भी चाही हमरा ओहने ड्राइवर जेकि सभ रोडपर मने कहीँ जैयै समएपर केना पहुँचबै पहुँचैक तऽ छै समएपर कोइ टाइम देल छै तऽ ओहि समएपर ने जाइ छै तब इएह रुपैआ लए जे लगै ओहि लए कोइ चिंता नहि छै रुपैआ आर रुपैआ तऽ आदमीए कमबै छै आ समएपर मानि लए रुपैआ की खातिर होइ छै इएह खातिर ने तब से खर्च होइ छै आँय स्वास्थ्य खातिर बनलै इएह खातिर रुपैआ कोन रुपैआ की करतै रुपैआ साथ जयतै नहि ने ताहिसँ एहन नहि होइक चाही जे हँ इएह पकड़ि लेलकै जे ड्राइभरकेँ लाइसेंसे नहि छै आ ई गड़ी प्रदूषणे फएल छै ताहि गाड़ीके कागजे नहि छै कागजे फएल छै तऽ ओहन स् ओहन सभ गड़ी हमरा नहि चाही चाही मानि लए जे की पैसा दू गो रुपैआ जादे हमरा लियए अलग छै मगर सही गाड़ी सही ड्राइवर सही समएपर पहुँचैक चाही इएह हमरा बोलि दए तू समएपर समए दए टाइम दए तिथि बताबह तारीख बताबह बताए दे तू एकैस तारीककेँ छै ठीक छै एकैस तारीककेँ छै तऽ एकैस तारीककेँ हमरा छओ बजे सुबहमे आबह दससँ एगारह तक पहुँचैक छै